जय झूलेलाल सिंधी भाषा भारत जे अलॻि अलॻि हिसो में संस्कृत जे लेन देन जे सां मिलंदी जुलंदी आहे जेका असीं ॻाल्हाईंदा आहियूं सिंधी भाषा में जीअं गुजराती आहिनि गुजरात में गाल्हाईंदा आहिनि पोइ गुजरात सां असांजी सिंधी भाषा मैच कंदी आहे जीअं मराठी आहिनि कहिड़ा कहिड़ा लफ़्ज हीअं थी वेंदा आहिनि जेको सिंधी भाषा सां मैच कंदा आहिनि ऐं सिंधी भाषा उन सां मिलंदी आहे जीअं पंजाबी आहिनि जीअं पंजाबी असीं सिंधी ॻाल्हाईंदा आहियूं पोइ कुझु कुझु वर्ड अहिड़ा आहिनि जो पंजाबी समुझंदा आहिनि असीं गाल्हाईंदा आहियूं सिंधी पोइ उन्हनि खे लॻंदो आहे कि भई ही सिंधी आहिनि ऐं सिंधी भाषा जो संस्कृत खां घणेई लेन देन आहे जेको असीं गाल्हाईंदा आहियूं पोइ हीअं लॻंदो आहे भई कि सिंधी आहिनि परियां ई सुञाण में अची वेंदा आहिनि कि भई सिंधी भाषा जो गाल्हाइनि पिया उनसां छा सिंधी भाषा असांजी मैच थींदी आहे ऐं मराठी आहे जीअं मराठी में असीं वेंदा आहियूं सिंधी त उते सिंधी गाल्हाईंदा आहियूं पोइ उन्हनि खे बि कुझु कुझु लफ़्ज़ हेड़ा मिक्स थी वेंदा आहिनि कि हू परियां ई चवंदा आहिनि कि भई ही सिंधी आहिनि पोइ संस्कृत ऐं सिंधी भाषा जेको आहे ही बिल्कुलु अलॻि अलॻि हिसो में अलॻि अलॻि सभिनि खां मैच कंदी आहे जेको माण्हूं सिंधी गाल्हाईंदो आहे उनखे ई लॻंदो आहे कि भाई हीउ सिंधी ई आहे